मां एल एल बी ठहण थी चाहिया मां बी ए विद इंग्लिश फस्ट ईयर में पढ़ंदी आहियां मूंखे एल एल बी ठहिणो आहे मूंखे एल एल बी तंहिंजे करे ठहिणो आहे छोकी इहा सरकारि जा क़ाइदा कानून मां बदिलण थी चाहियां मां चाहियां थी की जेका बि क़ाइदा कानून आहिनि छोकिरी जा हरेसमेंट आहिनि दारूं बिड़ी आहिनि इहे सभु को पती वञे को बंदि थी वञे ऐं जेका बि क़ाइदा आहिनि ओ जल्दी जल्दी हलनि अॼुकल्ह जेका कोट में या टे टे साल ताईं हलंदा था रहनि हिकिड़ी ॻाल्हि जो अगरि तव्हां वञो त ॾह साल ताईं केस था हलनि पतन ही नथा इहा केस त इहा केस हलाइण लाइ ऐं जल्दी करण लाइ मां इअं चाहियां थी केस बि थी वञे तंहिंजे करे मां एल एल बी ठहण थी चाहियां मूंखे एल एल बी ठहण जो शौक़ु मुंहिंजी माउ मां जागो मुंहिंजी माउ जो नालो सोना बेन भरत भाई जगियासी आहे मां इअं थी चाहियां की मुंहिंजी माउ मूंखे इअं सपोट कई ऐं हुन चई मूंखे पढ़नि में ॾाढो शौक़ु न हुओ मुंहिंजा रुल ऐं हुआ ई कान मां अञा बि सोचा पेई की मां छा कया मां किथे वञा मुंहिंजे वटि जाम इअं त अॼुकल्ह ऑप्शन आहिनि त हुन ऑप्शननि में मां मुंझी पई हुअसि मांखे समुझ न पेई पिए की मां छा कया त मां हिकु दफ़ो वेई करे माणसि सां पुछियो ऐं माउ खे चयो त की भई मां छा कया मूं वटि हेॾा ऑप्शन आहिनि मां कनफ्यूज़ थी वेई हुअमि छोकी मूं वटि सिविल इंजीनियर जो ऑप्शन हुओ मां सिविल इंजीनियर जो मुंहिंजे अंदरि ऑप्शन हुओ मां कपिड़नि जी लाइन में वञी पेई सघसि मां पालर बि पंहिंजो खोले पेई सघसि पर मुंहिंजी माउ खे मूंखे समुझाई की भई वञ एल एल बी वञी करे ई ऐं एल एल बी ठहो त एल एल बी त सुपिनो मुंहिंजो ठही वियो ऐं पोइ मां सोचियो त की भाई कदंमि त मूंखे साथ ऐं सहकारि ॾिनई मुंहिंजो भाउ बि जाम सुठो आहे हुन मूंखे चयई त की भाई तूं हाणे टे साल एल एल बी जी डिग्री कजे ऐं कुझु बि थिए त मां तो सां गॾु आहियां मां तोखे हर शइ में सपोट कंदमि मां तोखे पैसनि जो सपोट कंदमि मां तोखे हा हर शइ में सपोट कंदमि कुझु बि थींदो त मां आहियां तो सां गॾु त तूं कोई बि चिंता न कजे त मां चिंता मुक्त थी वियमि ऐं आख़िरि मां निश्चय कयो त की भाई मांखे एल एल बी ही ठहिणो आहे मां पंहिंजे दोस्तनि खां खेसि पुछियो त की भाई तव्हां छा था ठहण चाहियो त हिकिड़ीअ चई त की मां भाई एच आर ठहण थी चाहियां त ॿींअ चई की मां फाइनानशियल ठहण थी चाहियां पहिरीं को मां इअं सोचींदी हुअमि की भाई इहे सभु मूं खां कीअं थींदो पढ़ाई मूंखे जाम ॾुखी लॻंदी हुई मां समुझी कोन सघंदी हुअमि की इहे सभु मूं खां खेसि न कीअं थींदो पर कोई मां मुंहिंजी हिकिड़ी दोस्त हुई जंहिंजो नालो वंशिका आहे उन वंशिका मूंखे विहारे करे हिकु दफ़ो त वेई करे समुझायई की अगरि तूं प्रेम लगन ऐं धनु मन सां वेही करे भॻवान जो नालो छपी अगरि पढ़ंदीअ ऐं को तूं ॼाणींदीअ की एल एल बी ठहण घणो सवलो आहे ऐं तूं मन में इहा ॻाल्हि निश्चय करे वठंदीअ की भाई मूंखे एल एल बी ठहिणो आहे त खेसि तूं हिकु ॾींहुं कोट में केस खेॾंदी हूंदीअ ऐं लखनि में तुंहिंजी पघारु हूंदी त खेसि तूं हिकु सुठे छोकिरे सां शादी करे सघंदीअ त को मां हुन खां पुछियो त की भाई की मां हुन खां पुछियो त की भाई तूं छा थी ठहणु चाहीं त खेसि हुन चई की मां त सी ए ठहणु थी चाहियां ऐं मां चयो की तूं जेको सी ए ठहणु थी चाहीं थी हुन सी ए में तोखे घणो घण निश्चय आहे त हुन चई की मां मुंहिंजी माउ मूंखे समुझाई ऐं मुंहिंजे पीउ मूंखे विहारे करे पासे में चयई त की इहे धण निश्चय अगरि तूं कंदीअ मूंखे त बचपन खां शौक़ु हुओ की मां ठही सघां सी आर ऐं सी आर ठही करे मां बैंकुनि में वेई करे कमु कया ऐं ॿियनि जे पैसनि में खेॾी खेसि रांदि कया त हुनखे हुनजे पीअ ऐं हुनजे माउ हुनखे समुझायई त तूं बि पंहिंजे माउ पीउ वटि वञ ऐं खेसि वञी करे पंहिंजे माउ पीअ खे चयो की मूंखे एल एल बी ठहिणो आहे पर मुंहिंजे मग़ज़ में कोन थो विए की मां छा कया त खेसि वञी करे मञी मां हुनजो वियमि ऐं उहा मुंहिंजी जाम ख़ासि दोस्त आहे मुंहिंजी बेस्ट फ्रेंड आहे मुंहिंजी जाम सुठी साहेड़ी आहे त मां खेसि हुनजो मञी करे मुंहिंजे माउ पीउ वटि वियमि ऐं हुनखे वञी करे समुझायो त की मूंखे सलाह ॾियो त मां एल एल बी कीअं कया ऐं मूंखे खेसि मुंहिंजे मग़ज़ खे शांत कयो त मूंखे विहारे करे हुननि शांत कयूं ऐं उन्हनि मूंखे चयो की खेनि तूं वञी पंहिंजे मग़ज़ खे शांत कर जेकी इहा तारीख़ूं आहिनि अगरि तोखे ॾुखियो लॻनि थियूं त ॾुखी कोन ठई राज राज मुंहिंजी अगरि तूं ध्यानु ॾींदीअ ऐं कंदीअ तो खे ईंदे मजो ऐं तूं पढ़ाईअ में जाम घुसंदी खेॾंदी करे रांदि करे टे साल कढी वठंदीअ ऐं जो खेसि थी वियो त जाम सुठो थींदो करोड़नि में पघार थींदे ऐं हिकिड़ो सुठो घरु मिलंदे ऐं शादी करे तूं बि पणिजी वेंदीअ